نہیں میں نے کبھی ڈرائنگ نہیں کی ہے حالانکہ جب میں اسکول میں تھی اور جو ہماری ٹیچرز جب ہمیں کراتی تھی ڈرائنگ ٹیچر تو مجھے مزہ بڑا آتا تھا الگ الگ رنگوں کے ساتھ کھیلنا الگ الگ رنگ دیکھنا چترکاری دیکھنا مجھے یہ ہمیشہ سے ہی پسند ہے میں نے کافی بار یہ ٹرائی بھی کیا ہے لیکن وہ اچھے سے بن نہیں پاتی تو اس لیے میں نے اس کو کبھی کنٹینیو ہی نہیں کیا حالانکہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اسے سکھاتی ہوں میرا بڑا من ہے کہ وہ سیکھیں وہ بنائیں الگ الگ چتر الگ الگ چیزیں وہ بناتا بھی ہے تو میں اس کے ساتھ ہی تھوڑا بہت سیکھ لیتی ہوں ہاں لیکن اگر کبھی لائف میں ضرورت ہوئی یا پھر لائف میں اگر کبھی مجھے موقع دیا تو پھر میں ضرور اسے سیکھنے کی کوشش کروں گی کیونکہ مجھے ہمیشہ سے چترکاری کرنے کا شوق رہا ہے لیکن شاید مجھ سے بن نہیں پائی تو میں آگے کبھی اسے کنٹینیو ہی نہیں کر پائی